जी हाँ मुझे लगता है कि अत्यधिक इस्कीन टैम के कारण आज के एक बच्चे खेलते नहीं हैं इस्कीन टैम करने के वजह से बच्चों के आँखों पर भी असर होता है साथ ही उनका जो है दिमाग पर भी असर होता है इसलिए हम जानकारी देना चाहते हैं बच्चों को प्रतिदिन बाहर गार्डेन ले जाकर पार्क ले जाकर खेलना आवश्यक होता है बच्चे कई तरह के गेम खेल सकते हैं क्रिकेट बैडमिंटन बौलीवौल चेस जिससे कि उनका मानसिक विकास भी होगा और शारीरिक विकास भी होगा अगर आपके बच्चे खेलते नहीं हैं तो आप उन्हें स्वयं ले जाकर अपने साथ पार्क या गार्डन पे खेला सकते हैं यह साथ में आपसी आपस के एक घर के बच्चों को बुलाकर उनके साथ खेल सकते हैं जिससे कि उनका शारीरिक विकास हो और मानसिक विकास हो मानसिक विकास होने के कारण उनकी पढ़ाई करने कि क्षमता भी बढ़ती है जिससे कि वह इस्कूल में कौलेज में अच्छे नंबर से पास हो सके और आपका नाम रोशन कर सकें खेलना जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है आप अगर खेल नहीं रहे हैं तो आप कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं गार्डेन जाकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं पार्क जाकर अपने छत पर एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके और आपको आने वाले समय में सभी कठिनाईयों का सामना करने में आसानी हो